सर ये मुझे ये मेरा ऑफ़िस हैगा आधार ताल में वहाँ पे मुझे क्या है थोड़ा सा रीनोवेशन कराना हैगा जी जैसे वहाँ के बोर्ड वगैरह खराब हैंगे तो बोर्ड नए लगाने हैं वहाँ दो पंखे लगे हैं तो एक पंखा उस में से खराब हो गया है शायद इसकी बेरिंग वगैरह खराब हो गई है तो मतलब उसको भी सही करना है बोर्ड वगैरह खराब हैं और दो तीन लाइट के जो स्विच हैं वो भी नए लगाने हैं और अंदर से शायद उस में एक वायर मतलब मेरे हिसाब से जल गया है उसका बोर्ड एक शॉर्ट हो गया था शॉर्ट सर्किट वो अंदर से जल गया है वो तो मतलब अब बता दीजिए कि कैसे क्या उस में एस्टिमेट बैठेगा जैसे बोर्ड वगैरह मैं लूँगा खरीदूँगा और आपका जो चार्ज रहेगा सर्विस चार्ज रहेगा उसका पूरा टोटल मुझे बता दीजिए ठीक है भैया

ठीक है भैया और वो मतलब कितना लग जाएगा आपको सर्विस चार्ज वगैरह मतलब आप के हिसाब से कितना एस्टीमेट जा सकता है टोटल

ठीक है भैया तो एक काम करिएगा मैं अभी ऑफ़िस जा रहा हूँ मतलब वहाँ पे थोड़ा मुझे लिस्ट बनानी है फिर मैं आपको जाते जाते शाम को मैं पिक कर लूँगा तो आप चल के देख लीजिएगा वापस वहाँ फिर अपन आप मतलब आप मेरेको बता दीजिए के आपको कितना कैसा क्या आएगा और मुझे लिस्ट बना दीजिएगा सामान की तो मैं मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स से ले आऊँगा वहाँ से ले लूँगा सामान आप का रिफ़न्ड दे दूंगा ठीक है ठीक है मैं आप को कॉल करूंगा भैया जी